नमस्ते जि'यां कि तुस सारे जानदे ओ कि बजार जाइयै गर्मियें च कुसै गी बी श खरीददारी करना शैल निं लगदा खासकर न्यानें गी ते बिल्कुल गै निं अगर मम्मी बजार जा ते कोई कपड़ा आह्न्नी ओड़े उं'दे आस्तै ते न्यानें दे नखरे गै बक्खरे होंदे अजकल बच्चे आपूं गै अपने आस्तै आनलाइन खरीददारी करदे मिगी बी बजार जाना बिल्कुल शैल निं लगदा ते मिगी आनलाइन शापिंग करना बड़ा शैल लगदा जि'यां कि तुस लेई लैओ पिछले गै हफ्ते में इ'यां बैठी दी फोन चलाऽ दी ही ते में केह् कीता आनलाइन इक ऐप्प लब्भेआ मिकी में ओह्दे उप्पर अपने आस्तै इक काटन दा सूट दिक्खेआ जि'यां कि तुस सारे जानदे ओ कि हून गर्मियां औने आह्लियां न ते फ्ही में अपने आस्तै इक आनलाइन सूट मंगाया ओह्दा रंग बी बड़ा शैल हा ते ओह् है हा बी काटन च ते में सोचेआ में अपनी मम्मी गी बी दस्सेआ ते उ'नें गी बी बड़ा शैल लग्गेआ ते ओह्दी डिलिवरी बी त्रै चार दिनें तक मिगी थ्होई जाना हा ओह् ते फ्ही चल में ओह् मंगाया ते में दिक्खेआ ओह् बड़ा गै शैल हा में सियाई बी छोड़ेआ ते लाया बी में धोइयै बी दिक्खेआ ते ओह् बड़ा गै शैल हा नां ओह्दा रंग गेआ ते फ्ही जेह्ल्लूं मेरे म्हल्ले आह्ले बी पुच्छै दे हे एह् प्यारा नेहा सूट तूं कुत्थुआं आह्न्नेआ फ्ही में उ'नें ई स सनाया कि में आनलाइन शापिंग कीती ते फ्ही उ'नें सारें गी बी बड़ा शैल लग्गेआ ते उ'नें बी मिगी दिक्खियै उ'नें बी मंगाए ओह्दे बिच बड़े सारे रंग हे ते धन्नवाद